खेतीबाड़ी हमसभ करैत छी गोटएक बेर रौदिएसँ मतलब गड़बड़ा गेल गोटएक बेर बारिश बाढ़ि आबि गेलै ओहिसँ गड़बड़ा गेल सरकार किछु एहिमे सहायता कयलनि कतेक मतलब कयलनि तऽ दे भेटबो कयल कतेक बेर नहिओ भेटल तखन मतलब मानि लिअ जे हमसभ तैओ मतलब अपन खेती जे अइ से तऽ करबे करैत छी घाटा आओर फायदा जे हेतै हँ तहन रौदी पड़ि गेल बाढ़ि आबि गेल तऽ हमरासभके सरकार जे छै से मोदी जे छओ हजारके रुपैआ हँ हमरासभके बाढ़िसँ दहा गेल तऽ छओ हजारके रुपैआ हमरासभके से खेतके एकड़पर ई नहि जे छओ हजार रुपैआ हम पाँच कट्ठा खेती कयने छी छओ हजार रुपैआ हमरा भेट गेल नहि दू हजार रुपैआ एक एकड़ जमीनपर भेटैत छै तीन एकड़ अगर कयने छी तऽ छओ हजार रुपैआ हमरासभके मोबाइलपर डालि दैत छथि चाहे खातामे भेज देलनि एम्हर लोकल जे छै से आयल कहलक तोरा मतलब डीजल देबह तोरा अनुदान देबह ई करबह ओ करबह लेकिन ईसभ हमरासभके दैत नहि छथि जे हमरासभके देलनि से हमरासभके उएह सरकार मदति कयलनि नहि तऽ बाढ़ि नहि आयल रौदी नहि पड़ल तखन मतलब हमरासभके नहि किछु भेटल जे अपना खेतमे उपजा बारी भेल उएह अपना फायदा भेल एहिसँ ज्यादे हमरासभके नहि किछु अहूमे घर घर दलाल भऽ गेल छथि हमरो नामपर उठा कऽ जे चाहथिन हम अपन मतलब एहिके अथि कऽ ली नहि भेटलै ई नहि भेलै लेकिन नहि हमरा सभके जे भेटैए जँऽ भेटल तऽ उएह मोदी सरकार खातापर हमरासभके भेज देल जाइत छथि हँ दू हजरिया चारि महीनापर एक बेर दैत छथि हँ मदति करैत छथि तऽ हमहूँसभ मतलब हिनका छोड़ि कऽ ककरो चांस नहि लैत छी जे एहन हमरासभके सरकार नहि भेटत हँ हमरासभके कोनो दोसर विकल्प नहि अइ जे जाउ तऽ कहाँ जाउ हँ ईसभ उएहसभ हमसभ करैत छी आ

आ मानि लिअ जे आ खेतीबाड़ी कयलहुँ आ हमरासभके एहिठिमन दूटा जानवर बहुत ज्यादे भऽ गेलै एकटा बनैआ सुगर एकटा नील गाए इहो बहुत ज्यादे क्षति करैत छथि जे आलूके खेती नहि करैत छी मक्कइअक खेती हमसभ नहि करैत छी पहिने करैत छलहुँ आब किछु नहि करैत छी जे फसल हमरासभके नहि होइए उएहसभ किसान छी तऽ मतलब किछु ने किछु तऽ करहे पड़ैत छै तऽ एहिसभमे हमसभ लागल रहैत छी